میرے علاقے میں تفریحی سرگرمیاں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں جو مقامی ثقافت اور وسائل پر مبنی ہوتی ہیں کچھ اہم تفریحی سرگرمیاں درج ذیل ہیں مقامی کھیل جیسے کبڈی یہ کھیل بہت مقبول ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں گروہ میں تقسیم ہو کر ایک کھلاڑی دوسرے گروہ کی طرف سے پکڑا جاتا ہے اور کھیل کے دوران ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے گلی ڈنڈا یہ ایک قسم کا قدیم کھیل ہے جسے بچے اور بڑے دونوں پسند کرتے ہیں نمبر دو فولک موسیقی اور رقص دیہی علاقوں میں لوک گیت اور رقص کرتے ہیں جیسے کہ بھانگڑا گدھنی وغیرہ اکثر تقریبات میں کیے جاتے ہیں یہ ثقافت کو زندہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں نمبر تین مقامی میلوں اور تہواروں کے تقریبات مختلف مذہبی اور ثقافتی تہواروں جیسے ہولی دیوالی گنیش چترتھی وغیرہ کے دوران تقریبات اور میلوں کا انعقاد ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں